میں نے بچپن میں بہت سارے کھیل کھیلے ہیں جن میں سے ایک ہے کرکٹ کرکٹ میں جو ہے کرکڈ ایک گیند اور بیٹ کا کھیل ہے اسے دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا تھا ہرایک میں گیارہ کھلاڑی ہوتے تھے کھیل کے مقصد بلےبازی کرنے والی ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ دوڑے بنانا اور فیلڈ کرنے والی ٹیم کے لیے بلےبازوں کو آؤٹ کرنا تھا کھیل ایک مستطیل میدان میں کھیلا جاتا تھا جہاں جسے کرکٹ گراؤنڈ کہتے تھے میدان کے ہر سرے پر دو وکٹیں ہوتی ہیں جو بائیس یارڈ کے فاصلے پر ہوتی تھیں وکٹ میں تین لکڑی کے ڈگے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں اور تین وکٹ اسٹمپس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں